اتر پردیش میں پیڑوں کی کٹائی کے کارن جنگل خالی ہو رہے ہیں اور جنگل خالی ہونے کے کارن بارش سے ٹیمپل نہیں برس رہی ہیں اور گرمی زیادہ ہو رہی ہے اس سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے پیڑ کی کٹائی روکنی چاہیے نہیں تو اس سے پریاورن کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس سے پرندے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں

جنگلات کی کمی ہونے کے کارن بہت سے پرندے ولپت ہونے کی کگار پر ہیں اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پیڑ کی کٹائی روکنی بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پانی بھی فل ہو جائے گا بارش ٹائم پر ہوگی